برتن دھونے کے عمل کی وضاحت کچھ اس طرح کی جا سکتی ہے برتن اکٹّھے کریں کھانے کے بعد تمام برتن اکٹّھے کریں تا کہ ایک ساتھ دھو سکیں باقیات ہٹائیں برتنوں پر بچا کھچا کھانا ہڈیاں وغیرہ ہٹا دیں اور کچرے میں ڈال دیں پانی میں بھگوئیں سخت میل والے برتنوں کو کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں بھگو دیں تا کہ میل نرم ہو جائے صابن لگائیں برتن دھونے والا صابن یا لکویڈ ڈش واشنگ صابن برتنوں پر لگائیں رگڑیں برتنوں کو اسکربر یا اسپنچ کی مدد سے اچّھی طرح رگڑیں تا کہ میل اور چکنائی اتر جائے پانی سے دھوئیں برتنوں کو صاف پانی سے اچّھی طرح دھوئیں تا کہ صابن کے نشانات نہ رہیں خشک کریں برتنوں کو صاف کپڑے یا تولیے سے خشک کریں یا برتنوں کو خشک ہونے کے لیے ریک پر رکھ دیں تیل والے برتن صاف کرنے کے لیے استعمال تیل والے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے درج ذیل چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں گرم پانی گرم پانی چکنائی کو نرم کرنے اور اسے آسانی سے صاف کرنے میں مدد کرتا ہے ڈش واشنگ لکویڈ تیل اور چکنائی کو ختم کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ صابن یا ڈش واشنگ لکوڈ استعمال کریں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا چکنائی کو کاٹنے میں مدد کرتا ہے کچھ مقدار میں بیکنگ سوڈا برتن پر چھڑکیں اور اسے اسکرب کریں سرکہ سرکہ بھی چکنائی کو ختم کرنے میں مددگار ہوتا ہے صابن کے ساتھ سرکہ ملانے سے برتن صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں لیمو لیمو کا رس بھی چکنائی کے خلاف مؤثر ثابت ہوتا ہے لیمو کا رس برتن پر نچوڑیں اور پھر اسکرب کریں ان طریقوں کی مدد سے آپ تیل والے برتنوں کو آسانی سے صاف کر سکتے ہیں